हैलो हाँ राम राम भाई साहब हाँ जी बोलिए हाँ तो कोई आ जाओ ना आप हमारे दुकान पर एक ट्रेडिक्ट भाई साहब पचास हज़ार रुपये लगेगा एक ट्राली का अरे भाई साहब इस समय लोहा बहुत महंगा चल रहा है यह काम करेंगे अपन अपन तोल कर तोल कर हिसाब से ले लेंगे तो वह तो आपको कितने में करवाना है पैंतालीस हज़ार तो कम हो जाएगा भाई साहब यार अरे चलिए यह एक काम करते हैं हम अड़तालीस हज़ार में कर लेते हैं अरे यार चलो छियालीस में छः डन करते हैं ठीक है अरे यार अब भी थम बाद में हमें यही एक ट्राली को बनाने में पाँच दिन लगते हैं और क्या तो चलिए

देखो अब देखो अब करते हैं जल्दी जल्दी करवाएँगे और ज़्यादा हाँ तो कोई दिक़्क़त नहीं आप हमारी दुकान पर आ जाओ एक बार हमारे हमारे डिजाइन की बोले आप शाम को ही तो एक काम करो सु सुबह में आ जाना हाँ हाँ हाँ हाँ